بہار میں لوگ اپنا فرصت کا وقت گزارنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا مزہ لیتے ہیں کچھ لوگ روایتی تہواروں اور ثقافتی پرو گراموں میں شرکت کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ موسیقی رقص اور فن کے لیے شوق رکھتے ہیں بہار کے لوگ اپنے فرصت کے وقت میں خاندانی اور سماجی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں موسیقی اور رقص کا مزہ لیتے ہیں مذہبی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں قدرتی مقامات کی سفر کرتے ہیں اور کھیل اور تفریح میں شرکت کرتے ہیں بہار میں لوگ اپنا فرصت کا وقت گزارنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا مزہ لیتے ہیں